मैंने बचपन में पढ़ा था किताबों में महाराणा प्रताप के बारे में उनके बारे में मैंने सुना था उनका घोड़ा बहुत ही तेज़ था महाराणा प्रताप ने कई सारे लड़ाईयाँ लड़े थे और वो बहुत सारी लड़ाईयाँ जीते भी थे इसके बाद में मैंने झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना और पढ़ा था किताबों में वो भी बहुत ही प्रतापी रानी थी जिसके बा जो है वो लड़ाई लड़ी इसके बावजूद कितना लड़ाई लड़ने के बाद भी उन्होंने अंततः विजय हासिल किया था इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने पढ़ा था किताब में बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी जिसमें बहुत सारे राजाओं के बारे में था जो हमने पढ़ा था